ہلو ہاں جی میں رہبر بول رہا تھا السلام علیکم جی رہبر بول رہے تھے سر بتائیے ہاں وہ اصل میں آپ کا پوسٹر پہ دیکھے تھے میری بات جو ہے بروکر صاحب سے ہو رہی ہے جی ہم کو سر زمین کا تلاش میں تھے اس لیے فون کیے ہیں ادھر لائن بازار یا حضرت گنج یا والے موڑ پہ کوئی اچھی زمین ہے تو بتائیے

وہی تقریباً چار کٹھا پانچ کٹھا مطلب کہ ایل ٹائپ کا روڈ ہونا چاہیے ایل ٹائپ کا ہونا چاہیے دونوں طرف سے جی دس گیارہ لاکھ جی جی دس لاکھ تک لائن بازار میں کس جگہ پر ہے اچھا چوک اچھا اچھا چوک جی ہاں نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑا ہلا گلا زیادہ ہوتا ہے مین روڈ ہے تھوڑا اور تھوڑا اندر میں ہیتے تو حضرت گنج کی طرف نہیں ہے کیا جی جی تھوڑا ہائی وے سے نزدیک ہو اور بالکل شانت جگہ ہو وہاں پر لینا چاہتے ہیں جی جی بتا اچھا جی اندر نا ہے

جی جی نہیں نہیں ایکچول میں ہم کو حضرت گنج میں ہی لینا چاہتے تھے پر آپ سے ہم سوچا کہ کب کریں جی جی جی جی ٹھیک ہے اور ہاں وہ بات ہے ہم جانے کہ ہم جس سمے نکلیں گے نا اپنا گھر سے آپ کو فون کر دیں گے اور پھر بات کر کے ہوگا پھر اطمینان سے ٹھیک ہے السلام علیکم ٹھیک ٹھیک السلام علیکم